एक शिक्षक म्हूण नोकरी करतना म्हाका म्हजी भुरगीं देशाची एक बरी नागरीक जावची अशें दिसता तशीच स्वताचे पायार उबी रावन सक्षम नागरीक जावची आनी तांचे भविश्य बरें उज्वल जावचें अशेंच म्हाका दिसता